दिक्खो जेह्ड़ा कि अज्जकल दी युवा पीढ़ी ऐ ते ओह् इन्ना ज्यादा जेह्ड़ा संस्कृत मतलब जेह्ड़ा होंदा ऐ ते इसदा पालन नेईं करदियां न संस्कारें दा पालन इन्ना ज्यादे नेईं करदे हैन एह् पराने जमाने होंदे हे बड़े गै ज्यादा ओह् होंदा हा संस्कार जेह्ड़े होंदे हे ते बड़े गै ज्यादा मनदे हे अज्जकल जेह्ड़े इन्ने ज्यादा ओह् नेईं होंदा ऐ पर फ्ही बी मन्नने चाहिदे न जेह्के अपने घर दी जेह्की परम्परा होंदी ऐ परिवारिक परम्परा होंदी ऐ जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े साढ़े संस्कार होंदे न ते संस्कृति जेह्की होंदी ऐ ते असें इस्सै गै बड़े मनन्ना चाहिदा ऐ ते इस्सै गै असें पूरे मनना चाहिदा ते इयां मेरे ते इ'यै अ'ऊं ते इ'यै आखदी आं कि इस्सै गी असें मनना चाहिदा ते इयां अज्जकल जेह्ड़े पैह्ले जिन्ने पैह्ले होंदे हे संस्कार जेह्ड़े पैह्ले होंदे हे जिन्ने जिनें पैह्ले मनदे हे इ'नेंगी ते अज्ज अज्जकल इन्ना ज्यादा इ'नेंगी नेईं मनदे न ते इयां मनन्ना चाहिदा गै ऐ ते अपने इस कल्चर गी जेह्ड़े संस्कार होंदे न ते इ'नेंगी मनन्ना चाहिदा ऐ